अंजी में हा रुटी खानी स्हानू बाद च गै गड्डी पुजनै आह्ली थोह्ड़ी देर च ढाबा ऐ अग्गें ते सारे तोआरने आं ते रुट्टी बनाने आं नेईं ते समान ओह् यरो बड्डा रूट ऐ थोह्ड़ी दूर ट्रेवल करना हून थोह्ड़ी दूर तगर ते थोह्ड़ा होई लैन देओ टाईम ऐहीं घैंटा होया बैठे दे ते भुक्ख लग्गी गेई पैह्लें गै रुट्टी बनाने आं रुकी जाओ दस्स पंदरां मिंट थोह्ड़ी दूर ऐ अद्धा घैंटा लग्गी जाना मतलब की रुट्टी बनान्ने आं थोह्ड़े चिर च थ्होनी अद्धा घैंटा ते आहो निं आहो एह् नेई यरो केह् करा दे तुस अग्गें प्रबंध निं ते असें ढाबे आक्खी ओड़ेआ ते भी खलानै आं तुसेंगी रुट्टी कोई गल्ल निं थोह्ड़ा हारा रक्खो सब्र रक्खो ते भगवान दे दर्शन करने ते थोह्ड़ा सब्र रक्खो तुस केह् करा दे तुस